حیدرآباد ضلعے میں دستیاب کچھ مقامی نقل و حمل کے اختیارات ہیں یہ اختیارات وہاں رہنے والے لوگوں کی روزمرہ زندگی کو کئی طرح سے متاثر کر رہے ہیں اور وہ ضلعے کی مجموعی رسائی اور نقل و حرکت میں کئی طرح سے حصہ ڈال رہے ہیں نقل و حمل کے اختیارات روزمرہ کی زندگی نقل و حرکت میں کئی طرح کی پریشانیوں سے انسان دو چار ہو رہا ہے ٹرافک کی وجہ سے کئی لوگ پریشان ہیں اور ریڈی کیب سروس وندے بھارت ایکپریس اسپیشل سروس ایکسپریس وغیرہ سے کئی پریشانیوں سے دو چار ہو رہے ہیں